हैलो ओला मां भावना ठाकुर थी ॻाल्हायां मां तव्हांजी कैब बुक कई हुई बॉम्बे सेंट्र्ल वञण लाइ असांखे उतां दिल्लीअ वञणो हुओ पर किन कारणनि जे करे असांजो वञणु रदि थी वियो आहे त तव्हां असांजो कार रदि करे असांजा पैसा जेके आहिनि उहे असांजे गूगल अकाऊंट में महिरबानी करे वापसि कंदा